जय झूलेलाल मां सिंधीअ में हिकिड़ो लेख लिखियो हुयो ऐं उनखे न हिंदीअ में पढ़ियो हुयो ऐं सिंधीअ में जॾहिं लिखा पई न त थोरा उनमें कुझु वर्ड हूंदा आहिनि जीअं ॾ हूंदो आहे ॼ हूंदो आहे ॻ हूंदो आहे इहे हिंदीअ में न हूंदा आहिनि त जॾहिं मां लिखा पई त थोरा कठिनायूं अचनि पियूं ऐं इनमें जीअं सिंधीअ में हूंदो आहे इसिनि ज़ात हूंदी आहे इननि खे इन ॻाल्हिनि खे मूंखे अॻियां करे थोरी कठिनायूं अचनि पयूं ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि खे मां आहिस्ते आहिस्ते सही करे ऐं पोइ मां हिकु आर्टिकल लिखियो हुयो ऐं उहो मुंहिजो बिल्कुलु सही थियो हुयो पर ॾाढो टाइम लॻो हुयो